मूंखे नंढे हूंदे खां ई फिल्म ॾिसण जो इलाही श शौंक़ु आहे मूंखे सभु तरह जी फिल्मूं वणंदियूं आहिनि जीअं त बॉलीवुड साउथ जी ऐं गुजराती फिल्मूं बि मां ॾिसंदो आहियां हिन मां सभिनि खां वधीक बॉलीवुड फिल्म ॾिसणु इलाही वणंदियूं आहिनि जीअं त बाग़बान सनम तेरी कसम जुदाई बीवी नम्बर वन इहे सभु फिल्म मूंखे इलाही वणंदियूं आहिनि हिन सभिनि मां मूंखे बाग़बान जी कहानी इलाही वणी ऐं उहा इलाही सुठी कहानी आहे छो त इन में पाण खे सेखारीनि था त माउ पीउ जो आदर करणु खपे ऐं हुननि जो सन्मानु करणु खपे माउ पीउ ॿारनि जे लाइ सभु त्याग करे छॾींदा आहिनि पर ॿारनि खे हुननि जी कोई अहमियत न हूंदी आहे हेड़ी सुठी कहानी पाण खे कुझु न सुठो सेखारे वेंदी आहे ऐं सभु फिल्म पाण खे कुझु न कुझु सेखारींदी आहे तॾहिं मूंखे फिल्म ॾिसणु इलाही वणंदो आहे